قانونی مسائل كوئی بھی ہوتا ہے تو وہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے اس لیے كہ اس میں وقت بھی بہت ضائع ہوتا ہے اور پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں تو اس طریقے سے جیسے زمینی معاملات ہو گیا اس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے یا پھر اسی طریقے سے خاندانی كوئی معاملات ہوتا ہے تو ان سب میں مطلب بہت زیادہ دقت ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ بھی مشكل ہوتا ہے اس سے بھی نكلنا كیونكہ اس میں بھی وقت اور وقت كے ساتھ ساتھ پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں اور اس كے لیے جو سسٹم ہمارے پاس اگر كوئی قانونی مسائل پڑتا ہے تو اس كے لیے ہم جو جس كا رجوع كرتے ہیں وہ وكیل ہیں وكیل كے پاس جاتے ہیں اور پھر وكیل سے ہم بات كرتے ہیں اور وكیل ہی ہماری ساری باتوں كو سنتا ہے اور وہ پھر ہماری باتوں كو اپنے كسی بھی حد تک آگے بڑھاتا ہے اور وہ ہماری پیروی كرتا ہے اور اس كے بعد پھر اسی حساب سے ہمارے كام كو وہ دیكھتا ہے اور اسے ہمیں كچھ اجرت كے طور پر بھی دینا پڑتا ہے اسی لیے ہم زیادہ تر ہماری كوشش یہی رہتی ہے كہ ہم وكیل كی طرف رجوع كریں كیونكہ وكیل ہی خاندان كیونكہ وكیل ہی قانونی مسائل جو ہوتے ہیں ان كو سب سے زیادہ اچھے سے نپٹا سكتے ہیں ان كے پاس اس طرح كی نالج بھی اچھی خاصی ہوتی ہے